कभी कभी हम सभ जाहहि ट्रेन मे सफर कैरिके जब लौटे छी तऽ घर जाइ लागि जे हइ गाड़ी घोड़ा रातके समयमे जरुरत पड़ै छै तऽ जेनाकि हम सभ जे हइ बहुत सारा अभी जे हइ कैब सभ बला हो गेलै हइ ओला बला हो गेलै उबर बला हो गेलै तऽ ओकरा सभके हम सभ एगो मोबाइल मे एप के माध्यमसँ ओकरा सभके बुक करै छी आ बुक करलाके बाद जे हइ वहाँसँ जे हइ जे नजदिकमे जे ओला बला रहलक जे गाड़ी बला ओ फोन करलक तऽ हम सभ पुछलियै ओकरासँ अहाँ कहाँ छी कोन जगह पर छी चाहे ओहे हमरा सभके पुछलक कि सर कोन जगह पर आऊ तऽ ओकरासँ हम सभ पूछ लेलिह कि अहाँ कए बजे तक पहुँचब कितना देरमे जे हइ ओ जगह पर अहाँ आयब हँ तऽ ओकरा बारेमे जे हइ जानकारी प्राप्त कैरिके हम सभ सामान वामान निकालिके अपना रहलि टाइम पर पहुँचल टाइम पर पहुँचलाके बाद हमरा सभ ओहि गाड़ीमे चढ़ली चढ़के अपना जे हइ जहाँ अपना स्थान है घर है वहाँ पहुँचके हम सभ जे हइ ओला उबरमे हम सभ